ॻाइण वक़्ति मां पंहिंजी धुन में ॻाईंदी आहियां ऐं कि कहिड़े पासे ध्यानु न ॾींदी आहियां ऐं मुंहिंजो शरीर ऐं चहिरे ते मुस्कान हूंदी आहे मुश्क हूंदी आहे मां मुश्क सां ॻाईंदी रहंदी आहियां ऐं आवाज़ बि सुठो करण जी कोशिश कंदी आहियां त अञा इनखां वधीक सुठो आवाज़ु मुंहिंजो निकरे इन जे हिसाब सां मां गरम पाणी पीअंदी आहियां ऐं थधो पाणी न पीअंदी आहियां आइस्क्रीम वग़ैरह थधो न खाईंदी आहियां ऐं खटाई बि न खाईंदी आहियां मसालेदार शयूं बि न खाईंदी आहियां इनखां सवाइ मां मुंहं में कारा मिर्च बि विझंदी आहियां त जीअं मुंहिंजो गलो साफ़ ई रहे